ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم کہیے حضرت کیا سمسیا ہے آپ کی جی تو سر ریٹرن تو ایسے نہیں ہوتا ہے اس کا پروسیس ہوتا ہے ریٹرن کرنے کا اس کو فالو کرنا ہوگا جی جی سر تو آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے سر تو اس کے لیے تو آپ کو جو ہے جو پروسیس ہے اس سے گزرنا ہوگا اوپر سے پرمیشن ملنے کے بعد ہی ہم لوگ سامان آپ سے ڈلیور کر سکتے ہیں نہیں سر ایسا جی سر ہم تو آئے تھے لیکن ایسا نہیں ہے آپ جہاں سے آرڈر کیے ہیں جہاں سے لیے ہیں سامان وہاں سے آپ کو ریکویسٹ کرنا ہوگا وہ آپ کے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرے گا اس کے بعد پھر ہم کو پرمیشن ملے گا اس کے بعد ہے جو کہ ہم آپ کے پاس ریٹرن آ کے سامان لے جائیں گے ہاں ٹھیک ہے سر ہاں ٹھیک ہے سر لیکن پروسیس تو ایسے ہی ہوتا ہے سر جی ہم دینے تو آئے تھے آپ کو لی کن آپ کو جب ریٹرن کرنا ہے تو جب ہم کو آرڈر آئے گا آپ کے پاس سامان ریٹرن لے جانے کا تبھی لے جا سکتے ہیں تو آپ کو وہ چیز کرنا ہی ہوگا اس چیز کو فالو کرنا ہی ہوگا تو اس کے بعد سے پھر آپ کا سامان ریٹرن ہو سکتا ہے سر نہیں ایسے نہیں ہو پائے گا جی ہاں ہاں جی وہاں جا کے آپ کو ریٹرن کا آپشن آئے گا وہاں آپ کو کر دیجیے گا اس کے بعد پھر ہو جائے گی جی ٹھیک ہے سر تو اسلا وعلیکم السلام